हमर जिला हमर जिला हमर पूर्णिया जिलाके मिट्टी से मूर्ति बनै छै दुर्गा माइके सरस्वती माइके आओर दीपावलीके लिए दीप भी बनै छै आओर मूर्तिमे बहुत अच्छासँ कलाकारी करै छै कलाकार ओकरामे अच्छा सुन्दर डिजाइन दए छै जेकरासँ बहुत आकर्षण लगै छै देखैमे आकर्षण लगै छै देखैमे आओर जेकरासँ मूर्तिके आओर मिट्टीके शोभा बढ़ै छै आ पूर्णिया जिलाके मिट्टी बहुत बड्ड नीक छै जकरा कारणसँ बहुत सुन्दर दीप भी बन जाए बहुत सुन्दर दीप भी बनि जाए छै और मूर्ति भी बहुत सुन्दर बनै छै जेकरा कारणसँ जकरा कारणसँ पूर्णियाके पूर्णियाके मिट्टी से बनल बनल मूर्ति दीप आओर सब आओर सब जगह भी भेजल जाए छै भेजल जाए छै आओर पूर्णियामे भी तो